आं सासे कृसक फारमार बा मावनानै जाग्रा आबादारि दा जोङो कृसक हिसाबै जोङो गावनि जिबनखौ खुंलांनो थाखाय मा मा फिसिनांगौ मा मा आदब खायदाजों मा मा मोनब्ला मा खालामब्ला फैसा थाखा फैयो आं बेखौ बुंलांनो सानबाय दा जोङो मोसौ फिसियो मोसौ फिसिनानै जोङो मोसौ गाइखौ जों गाइखेर सेरनानै

दा जेनबा जोङो फानोब्ला बिसिबां मोनो लिटारआव दा जोंनाव बर्तमान रेटआ आसि टाखा लिटार जानानै दं दा जोङो बेखौ फाननानै माखासे रां खामायनो हायो आरो दा आरोबाव जोंहा मावनानै जानायाव जोङो दा जिब जुनार फिसिखायो नालाय बोरमा बोरमा फिसियो जोङो बोरमाखौ फिसिनानै जेब्ला बोरमा बिमाखौ फिसियो अब्ला जों फिसा मोनो फिसाखौ जों फानो बेजोंबो जों एसे एनै फैसा फैयो जों बेजोंनो जों गावनि माबाखौ थांनानै थानायनि राहा लामाखौ जोङो लानाय जायो आरो दा बेखौबो जोङो फाननानै फैसा मोनबाय आरो नै जोङो दाव फिसियो दाव दाव फिसिनानैबो जोङो मोनो फैसाखौ फाननानै दा नोङो दाव मासेआव जिदु थिनस' सारिस' मोनोबा जों बाहायबो एसे लाबा लाब खालामनो हालायबाय गावनि गाव नखरखौ परियालखौ बेफोरजोंनो थाइसे थाइनै फोरोंनाय माबाफोर लेखा फरायनाय बेफ्राव जोङो खरसा बायदिसिना गारनो हालायबाय दा हांसो फिसियो हांसो हांसोआवबो बिदिनो बिदै दैयो बिदैखौ फाननो मोनो दा धरिलक हांसो बिदै दैसेआव बिस थाखा मोनो जों दा बेजोंबो एसे एनै रां खामायनो हायो ना सारनानै नाखौबो जोङो दा फिसिब्ला सारनानै जों फानोब्ला जोङो दा फिसारि फुख्रि फुख्रियाव दोननाय नाखौ जोङो हाननानै फाननो हायो हान्नानै फाननायावबो जोङो फैसा मोनो एसे एनै अमा फिसियो जों अमा फिसिनायाव जोङो फिसा फानोब्ला मासे अमायाव दा जोङो बाजारनि खोथा आरो एखनबा बाजारआ मोजां जायो एखनबा बाजारआ गाज्रि जायो दा बेहाय जोङो बाजारनि दामखौथ' बुंजोबनो हाया एखनबा बबेबा बाजारफ्राव मोनस'नोबा थाल बेथाल बाहाय जोङो थिन हाजार गाहाम मोननाय जायो आरो मासे अमा फिसियोब्ला माबा फानोब्ला फिसाखौ बिमानि फिसाखौ आरोखि दा जोङो संसार जानायाव जोङो बर'आव जों बेखौनो फानलाय बायलाय खालामो जोङो दा बर'आ एम्फौ फिसियो आरो जों बै एम्फौ फिसिनानै एम्फौखौ गोरलैनिफ्राय बिदैखंनिफ्राय फिनानै जोङो बिमा जानानै ओरैहाय जिरनानै फानजालायनायसिम जानानै जोङो फिथोब जासान्दियाव जोङो जों दा बे फिथोबनिफ्राय जोङो मा मा उपादन खालामनो हायो जोंनि बर'आ जोङो जोंनि बर'नि कालसार हिसाबै जों बेखौनो लुनानै दानो दानानै फाननो हायो जोङो दा बर'आ एम्फौखौ फिसिनानै दा बाहायबो जोंहा जोंनि बर'नि एखेबारि आखाइजोंनो बानायनो हानाय जायो आरोखि जों एखेबारि इन्दि खुन्दुंखौ लुनानै जोङो मोनो आरो इन्दि सि दानानै फाननो हायो आरो जों बर' मानसिया गोदोनिफ्राय गोदो गुबुन हारिफोरनाव जों नुवा जोङो जोंनो दानानै जोंनो लुनानै जोंनो माबा खालामनो हायो आरो गोरलैनिफ्राय फिसिनानै एम्फौखौ दा जोङो बिदिनो गासिबो बिथिङाव नाहरोब्ला बेखौ जोङो मोनजोबो आरोखि जोंहा बर' हिसाबै जों एम्फौखौ फिनानै जोङो फुरा माबा खालामनो हायो आरोखि खुन्दुं दिरुननो हायो आरो एम्फौखौबो फानसे फाननानै फिथोबखौबो लुबाथ' लुबायसै लुबाबो लुबा लुनानै नोङो जि दानो हाबाय बे रोखोम आरो जोङो माबा खालामनो हायो आरो बर'नि माबायाव ओरैहाय जोङो माइ गायो माइ गाइनायावबो जोङो बुरजा गायोब्ला बिदिनो फाननायनि सर्स फैयो आरो एसे गाइबाथ' गावनि नखरनि जानाय लोंनायनि नखर परियालखौ सोलिनो थाखाय गाइनाय फुनाय जाबाय आरोबाव जोंहा दा हालौनांगौ बिथिङाव आरो जोङो मोसौजोंनो हालौवो मोसौजोंनो गाइयो फुयो दा जोंनि माबायाव बे सोलियो आरो बेनोसै आरोखि मावै दाङै जायाबाथ' फैसा थाखायाबो फैखाया गावबा गाव माबाजोंसो फैयो नालाय बेखायनो जोङो सोब फिसिनायनि माखासे जिनिसफ्रा माबा थाजोबथारनांगौ आरो मानसिनाव ओरैहाय अमा मोसौ दाव बोरमा हांसो लानानै आरो जोंनि बर'नि माबाया आरो दा बेबादि सोलियो आरो दासिमाव दानाय लुनायफ्राथ' जोङो बर'आ दानानै लुनानै गानखायोखा जोंहा गोदोनिफ्रायनो आखुथाइ दंखायो दानाय लुनाय सोलोंनाय सोरबा रोङाखैबा बेखौ सोलोंनाय सोरबा नखराव जेबो रोंथ्राबा जोङो बेखौ लोगो लालायलायनानै फोरोंनाय बेफोरबादिया दंखायो आरो

जोंबो माखासे खामानिफोरखौ गाव गावनि गियानजोंनो मावनानै जोङो थियारि खालामनाय जायो बिदिनो आरो बेनिफ्राय जोङो दा गावबा गाव परियालखौ मोजाङै माबालांनांगौब्ला जोङो निसय खस्थ' खालायनांगौ जानानै फैयो आरोखि दा नोङो अमा दावखौ फिसियोबाबोथ' ओरैहाय खरसा दङ आदार बायनांगौ अमानो दावनो जाहैबाय इंखुर होनांगौ जाहैबाय बा मोसौआथ' मोसौ जेन'बा बै फोथाराव खाहैबाय गांसो जाबाय बाहाय खरस गैला खिन्थु अमा दावआव खिन्थु आदार होनांगौ आरो आदारआव नोङो दा गुन्दैनि दामआथ' जिबादि जानानै दं बबेबा लकेल आ आसि थाखा गाहाम गोग्लैयो बबेबा माबाया साइथ थाखा गाहाम गोग्लैयो सालानआ बे रोखोम आरो जोंनि मावनानै जानायाव बेखिनियानो आरोखि आरो जोङो मानसिया खस्थ' खालामखानांगौ खालामाबा बहा जानो खस्थ' खालामनायनि गेजेरजोंसो माखासे जिनिसखौ मोनगोन आरो बेखिनिखौनो माबानानै